जैसे हम चूड़ी लिए हैं चूड़ी लिये हैं महँगा तो दिया चूड़ी साठ रुपये डब्बा दिया दिया तो अच्छा लगा ले लिया लेने के बाद हमको बहुत अच्छा नहीं लगता है ले लेकर हम आए घर तो पिन्हे तो पहला इतना बड़ा तो फूट गया फूटकर और चूड़ी का दाम भी अच्छा नहीं लगा पूरी चूड़ी देखने में भी अच्छा नहीं लगता तो हम सोचे हैं कि अच्छा चूड़ी लें लेकिन चूड़ी बहुत खराब है तो और फूट भी गया और फूटकर हमको हाथ में गड़ गया गड़ कर और थोड़ा सा खून भी निकल गया इतना जल्दी चूड़ी फूटना अच्छा नहीं लगता है चूड़ी चूड़ी कोई चीज़ प्रकार चीज़ नहीं है चूड़ी बहुत खराब चूड़ी लेना बेकार है चूड़ी तो बहुत अच्छा मिलबो नहीं करता है और चूड़ी देखने में भी अच्छा नहीं लगता है देखने में भी आज कल चूड़ी बहुत खराब लगता है चूड़ी का तो दाम भी ले लेता है लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगता है चूड़ी बेकार चीज़ है चूड़ी कोई अच्छा चीज़ नहीं है चूड़ी फूट भी तुरंत जाता है पेन्हिये और हाथ में तुरंत